बे बावहाय जों दाउ नायनो थाङो फोथाराव दंफां लाइफांफ्राव नायदाव नायदाव बबे दाउआ बाहा बोयो बबे दाउआ बिदै दैयो बेखौ जोङो थांनानै हाग्राफ्राव नायै नायै जायो दाउस्रि दाउखा बाथ' बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय जों गिदिं गिदिं बाथुल लानाब्लाबो खायदा मोनब्ला गावथारनाय जायो ओंखायनो जों बे हाग्रा बंग्राफ्राव दंफां लाइफांफ्राव थांनानै जों नागिरो आरो दाउफ्राथ' बाथ'फ्रा रायज्लायनो रोंगौ आरो दाउस्रि बेबो रायज्लायनो रोङो फिसियोब्ला आबै आबौ आयं बुंजोबो दाउस्रियाबो जेरै बाथ'आबो बिदिनो फोरोंब्ला आबै आबौ आयं बेफोरखौबो बाथ'फ्राबो रायदावो आरो बेफोरखौ बाथ'फोरखौथ' न'आवबो फियो आरो बे दाउस्रिफ्राबो न'आवनो फिनाय जायो ओंखायनो बाथ'आबो न'आव जि रखम रायज्लायो जेरै बे बाथ'आ सोलोंनाय जायो आरो बिसोरबो रायदावो दाउस्रियाबो थिख बिदिनो आदा आगै बाजै होननानै दाउस्रियाबो रायज्लायनो रोंगौ बिनोसै आरो